हाँ हाँ कौन सा कौन सा मछली लीजिएगा नाम बोलिए न सब है नाम बोलिएगा तब न कौन लेना चाहते हैं सब है कौन सा लीजिएगा डेढ़ सौ का डेढ़ सौ अब इसमें क्या कम करेंगे डेढ़ सौ का देते हैं इसमें भी कम करेंगे घटा नहीं लगेगा घा घाटा लगा के बेचते हैं डेढ़ सौ में अब की डिस्काउंट करेंगे इसमें घ घटा लगेगा दो सौ का त खरीद में दो सौ है डेढ़ सौ करके बेचते हैं कितन कितना लीजिएगा कौन सा लीजिएगा एक किलो रूपचान एक सौ बीस का है अब क्या कम करेंगे डेढ़ सौ का खरीददारी है डेढ़ सौ का खरीददारी में क्या डिस्काउंट करें बोलिए अब लीजिएगा तनी मनी हो जाएगा अब कितना कितना लीजिएगा दस पाँच कम कर देंगे और क्या करेंगे कितना करेंगे दस पाँच कर देंगे लीजिएगा तब ना सब घटे लगा के बेचेंगे तो होगा बताइए एक सौ का बीस का बोले रुपचान तब इसमें आप क्या कम करे बताइए वह एक स एक सौ तीस है उसका भी डिस्काउंट करे सबका डिस्काउंटे करेंगे लीजिएगा कितना बताइए न लीजिएगा कितना दोनों एक एक त हो जाएगा दस रुपया कम दीजिएगा और क्या दस रुपया कम दे दीजिएगा दस रुपया कम दीजिएगा दो किलो ले रहे हैं क्या बहुत है दो किलो नया दस दस किलो लेत दस दस किलो लेते दस दस किलो देते हैं वहाँ पर भी तो दस पाँच रुपया कम करते हैं दस दस किलो देते हैं आप दो किलो ले रहें हैं अब एक किलो अब किलो में क्या बताए बताइए आप ही इतना कहाँ